मूंखे क्रैडिट कार्ड जे लाइ आवेदन करण जे लाइ मजबूती और सबूत जे तौर ते इनकम टैक्स स्टैटमेंट ॾेखाइणू ज़रूरी आहे जंहिंजे लाइ मां इनकम टैक्स अगरि पंहिंजो पूरो फाइल करे रखां थो और इनकम टैक्स ऑफिस में डिपार्टमेंट में वञी करे पंहिंजो फाइल ॾेखारियां थो कि मां इनकम टैक्स फाइल करे रखो आहे और हुननि खां स्टैटमेंट हासिल करां थो और उहो मां क्रैडिट कार्ड वारनि खे ॾेखारे क्रैडिट कार्ड वठी सघां थो